जी हाँ ड्राइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उम्र आप कह सकते हैं कि वह आठ साल से छः साल भी हो सकती है परंतु अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो छः साल की उम्र से जो बेबी होता है या फिर बच्चा होता है वह ड्रॉ कर सकता है ज़्यादा नहीं पर कम से कम वो लाइन वगैरह तो खींच ही सकता है और बारह साल से दस साल की उम्र में आ के वो पेड़ या फिर जो नेचर होते हैं या फिर जो छोटे घर होते हैं या फिर ड्रॉ करके कुछ इंसान के पतले होते हैं वह वे बना सकते हैं और यह उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये सब वो डिज़ाइन करने के लिए बनाने के लिए ड्रॉ करने के लिए इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी ये जो उम्र है वह जो ड्रॉइंग करने की होती है वह तो दस साल की और जो पेंटिंग करने की होती है वह सोलह साल तक की उम्र में यह धीरे धीरे करके ये ड्राइंग से धीरे धीरे करके वो पेंटिंग बनाना भी सीख लेते होंगे